खेल बहुत प्रकारके होइ छै हमर गाममे जैसे कि कबड्डी गुल्ली डण्डा इसभ खेलकूद खेलैसँ होइ छै कि शरीर स्वस्थ रहै छै आओर बॉडी फिट रहै छै मानसिक बीमारी भी नहि होइ छै रोज रोज कबड्डी खेलैसँ आओर हमरा लोक कबड्डी कोइ भी खेलकूद मानसिक खेलेके भी शारीरिक आओर खेलनेके साथ साथ हमरा फायदा होइ छै ई कि हमर शरीरमे बीमारी भी कम होते जाइ छै पसीना जे निकलै छै ओकरासँ बिमारियौ कम होइ छै आओर खेलकूद करते रहना चाही जैसे कबड्डिये भए गेलै क्रिकेटे भए गेलै क्रिकेट जो खेलते हैं उसमे पसीना भी निकल जाइ छै बॉडीसँ ओकरामे पसीनाके साथ साथ बीमारी भी निकलै छै इसीलिये हमरा जीवनमे आजीवन भी खेलकूद करते रहना चाहिए खेलकूद करते रहना चाहिए